हॅलो हय हय आसा बरें तुमी कशी आसा आं माशेलान आसा बरीं आसा रॉयल ट्रीट आसा जाणां तुमी तें आतां न्हय तें न्यू शि हें केलां शिफ्ट केलां तेंच्यानी पयली तें अपोजीट टू बँक ऑफ इंडिया आशिल्लें आनी आतां तें हांगासर म गवंडाळे वयता पळय आं थंय त्या रोडाक व्हडलो बोड माल्ललो आसा आनी थंयच्यान लॅफ्टाक भितर घेवपाचें टेस्ट खूब बरो आसा तेंचो आनी रिजनेबल रेटूय आसा आनी तुमकां कंफटेबल आसा फॅमिली खातीर खूब बरें आसा तशीं आनी बरीं रॅस्टॉरंट आसा हांगासर मुनलायट बी मुनलायट आसा तें हांगासर पयलीं टेटर आसलो खबर आसा मार्सलान त्या बिल्डिंगेन आसा रातची जाल्यार फीश थाली मेळची ना आं आनी तुमकां थंयसर रॉयल ट्रिटाचें चड बरें आसा कंपॅर केलें जाल्यार सो तुमी चड प्रिफर करा रॉयल ट्रिटानूच वचपाक रात्ची फीश थाली अवेलेबल आसाना बाकिचें तुमकां सगळें मेळट्लें टू फिफ्टी आसा आनी आसा तीं बारीक बारीक आसा जर तुमी फॅमिलीचो ग्रूप तुमचो चड व्हडलो आसा जाल्यार तुमी रॉयल ट्रिटान वचूंक शकता कित्याक आतां तेंच्यानी खूब बरें डायन ईन केलां आनी रिनोवेट केलां फूल हॉटॅल आनी तुमकां टेसूय बरी आसतली आनी खूब कंफटेबल जातलें तशें तुमी मुनलायटानूय वचों शकता थंयसरूय खूब बरें आसा बाकिचीं आसा रॅस्ट्रॉण तीं पूण बारीक आसा ओके बरें